ہلو جی جی میں چراغ علی کار پینٹر ہوں جی بولیے کیا سیوا کرنا ہے جی ہو جائے گا بنا دیں گے بتائیے اچھا جی اس کے لیے جی اس کا مٹیریل جو ہے وہ میڈم تین پلائی چھ بائی چار کی چھ مائیکا کی شیٹ بارہ ہینڈل بارہ قبضے چار کلو فیوی کول سات سو گرام کیلیں اور بارہ درجن پینچ ہے نا دو انچی یہ اس کی اس کا جو ہے مٹیریل ہے اس میں میڈم خرچہ آئے گا آپ کا بیس ہزار جی یہ یہ جو ہے یہ سب اسی میں ہی ہے سامان وغیرہ یہ میڈم ایک ہفتے میں ایک ہفتے میں آپ کو دے گا ہم جو ہے نا وہ بالکل فنشنگ ایسا کام کرتے ہیں جس نے بھی آپ کو نمبر دیا ہے انہیں پتہ ہے کہ ہم کیسا کام کرتے ہیں اس لیے ہم نے آپ کو آپ کو جو ہے یہ یہ ساری چیزیں اور آپ کو بڑھیا کام کر کے دیں گے فسٹ کلاس فنشنگ کے ساتھ جی جی جی جی ہاں اسی لیے تو جب ہم جب ہم بالکل بڑھیا کام فسٹ کلاس کام کرتے ہیں تبھی ہم ہمیں جو ہے ہر طرح کی آفر ہر طرح کی جو ہے یہ چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس ہاں اس کے لیے ذرا سا دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پر کس طرح کی وہ ہوں گی تو پھر اگر ہم دیکھیں گے اگر لائٹنگ کا ضرورت ہوگی تو وہ کر دیں گے ورنہ دیکھیں گے پھر اسے اوکے